आं बेंथलाव सुइटार बायदोंमोन सुइटारआबो गोबा गुसु गोजांबोथोर हिसाबै आं मोजां मोनाख्सै बिनिखायनो सोलायहैफिनबाय आं माथो खालामनो थान्दा दिन आं मोजां मोनैखाय सोलायहैफिनबाय साबसिनखौ लानांसिगोन आङो फानग्राफ्राबो जेरै मोरैनो फानो जाहैबाय दा

लाफिनबाय सोलायनानै